مجھے ایک ای بک پروجیکٹ مِلا ای بک کے اوپر مجھے ورک کرنا تھا اور پروجیکٹ میں عام طور پر میتھ میٹکس کی کتابیں تھیں اور میتھ میٹکس کی کتابوں میں جو الفابیٹ ہوتے ہیں یا اُن کے تھمنیم یا پھر اس کے پیراگراف وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے سبجیکٹ سے الگ ہوتے ہیں اور فارمولہ اُس کے اندر جو فارمولے ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں تو ای بک کے اندرجو عام طور پر کتابیں تیار ہوتی ہیں اور کوپی پیسٹ عام طور پر اکثر انٹسی ٹیوٹ اِسی پہ کام کرتے کیونکہ ٹائپنگ پہلے سے ہوتے ہیں اور میرا جو کام تھا وہ اُردو پروجیکٹ کے اُوپر کام تھا اردو میتھ میٹکس میں کیا تھا تو امپیج سے جب ہم کنورٹ کرتے تھے یا ای بک میں ہم کنورٹ کرتے تھے تو ہمارا ٹیکس تو آ جاتا تھا لیکن فارمولہ جو ہے وہ نہیں آ پاتا تھا وہ کٹ جاتا تھا یا ختم ہو جاتا تھا یا اُس کی جگہ بلینک کیا ہے ٹیکس بن جاتا یا بوکس بن جاتے تو اُس میں کافی دشواری کا سامنا ہُوا اور بہت پریشانی اٹھانی پڑی بہت سے چیلنج آئے اِس درمیاں لیکن اِسی درمیان ہمارے سینئرس نے یا پھر جو اِس راستے کے اکسپرٹ تھے جی اِس میدان کے دوسری لینگویج میں اکسپرٹ تھے اُنہوں نے بھی ہمیں سہارا دیا اور اُن کے سہارے سے کام بہت زیادہ تھا آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے کی اپنے ڈیوٹی وقت سے الگ ہٹ کے اپنے وقت سے ہم نے اپنے لنچ کے ٹائم سے اپنے ٹی کے ٹائم سے ہم نے اپنے وقت کو بچایا اور بچا کر ہم نے پروجیکٹ پہ کام کیا اور پروجیکٹ کو ہم نے ہر ممکن کوشش کی جو ہم اپنے وقت پہ کام کر سکیں اور سینئرس نے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے جو خاص طور پر جو اِس میدان کے اکسپرٹ تھے جو میتھ میٹکس کے فارمولے کے اکسپرٹ تھے ٹیکنیکل اِس میں چونکہ ای بک جو ہے عام جو ہے وہ ٹیکنیکل ایک پلیٹ فام ہے اور ٹیکنیکل اِس کے اندر فارمولے میں بہت دقت آتی ہے کیونکہ سافٹ ویئر پہ سارے کام ہیں اِس کے اندر تو فارمولے کے لئے دوسرے ڈپارٹمنٹ کا بھی میں بہت بہت شُکریہ ادا کرتا ہوں جو اُنہوں نے ہمیں سپوٹ کیا سکھایا بتایا اور تمام پریشانی سے پھر ہم نکل سکے اِس طریقے سے میں نے تمام چیلنج کو جو پریشانیاں آئیں اُس کا ہم نے اور ہماری ٹیم نے اور میں نے سامنا کیا اور وقت سے پہلے پہلے ہم نے اِس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا